आयज शिकिल्ल्या मनशां परस अशिक्षीत जे लोक आसात ते तत्वांक चड पाळो दिता अशें म्हाका दिसता तत्वां चड पाळटात अशें म्हाका दिसता कारण जर शिक्षीत लोक धरले जाल्यार शिक्षीत लोकूच आयज आमचे लॉज रॅग्यूलेशन्स हँडल करता आमचे डिपार्टमॅण्ट्स आनी एडमिनिस्ट्रेशन हँडल करता पूण ह्याच सगळ्या फिल्डांनी आमकां आयज करपशन दिसता तांच्या कडेन तत्वां नात अशें दिसून येता तेंच जर एक गरीब शेतकरी आसा जाल्यार तो आपलीं तत्वां पाळून कसो जगता हें पळोवपा सारकें आसा आयच्या काळांत तर शिक्षण तुका बरी बुद्ध दिता अशें ना शिक्षण तुका ज्ञान दिता पूण बरी बुद्द आनी बरे जे आचार आनी विचार आसा ते तूं स्वता डॅवलप करता ते तूं घरांतल्यांक पळोवन शिकता ते तूं वाचनांतल्यान शिकता ते तूं आजू बाजूच्या पर्यावरणांत जे रावता तातूंतल्यान शिकता आनी थोडेशे तुज्या एथीक्सारूय आसता तूं एज अ मनीस तुजो तुजो व्यक्तित्व कसो आसा ताजेरूय डिपॅंड आसता की तूं तत्वांचें पालन करतलो की ना आयुश्य भर शिक्षण आनी तत्व ह्यो दोन गजाली वांगडा चलनात तत्व आनी मनीसपण ह्यो दोन गजाली वांगडा चलता अशें म्हाका दिसता